क'क्राझार जिल्ला हिसाबैथ' बिजों ओंख्राग्रा रादाब फुंखाफोर जाहै दङ मेल्ला दं ब'डलेण्ड रादाब दं ब'डलेण्ड बुब्लि दं बायदि बायदि दं आरो बेफोरो बे फुंखाफोरानो जोंखौ जेनेबा सामफ्रोमबोनि मिन्थिहोयो जोंनि सानफ्रामबोनि माखासे जाथायफोरखौ जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि माबायाव जोंखौ मिन्थि मिन्थिहोयो मोन्दांहोयो बेहाय जायगायारि रादाब जोंनि बेहाय जायगायारि रादाबल' होनाय बुङोब्ला बड'सा गोदान फैसालि बुंनाय बड'सा बड'सा दङ गैया नङा जोंनाव मोनसे रादाब बिलाइ दङ बेनो जाहैबाय बड'सा जायगायारि जोंनियाव खौरांफोरखौ जायगायारि रादाब हिसाबै होग्राफोरखौ माबोरै मोनो होनोब्ला माबोरै मोनो होनोब्ला जेनेबा जोंनि जोङो जेनेबा ससियेल मिडिया बा निउस पेपार बेफोरनि सोमोन्दै जोङो सादारन सुबुं हिसाबै निउस मिडिया ससियेल मिडिया एबा निउस पेपार बा मिडियानि गेजेरजों जोङो सादारन हिसाबै जों मोनो जोंनि जिल्लायाव सांग्रांथि नांगौ हिसाबै सानो मुवा जोंनि जिल्लायाव ओरैबायदि मुवा दं नामा जाय मिडियानिफ्राय दं थागोन थानाया आंनि मोन्दांथियाव थागोन मानो थाया जानो जेनेबा आजिखालिथ' मेल्ला अवट्सएप बा माबा मोनसे ग्रुप बेफोरनिफ्राय जोङो सब हायो थानांगौ बेफोरो बैसोरो बायचान्स हास्लाबाब्ला मिडिया एबा निउसफोर एबा ससियेलजों बैजों थानांगोन आरो सांग्रांथि थानांगौ बेनो आंनि मोन्दांथिया